ہاں میں سفر کرتا ہوں اور اِس کی وجہ ہے سفر کرنا میرے کو اچھا لگتا ہے مجھے ایک گیم کا بہت شوق ہے جس کے لیے میں سال میں چھ سات سفر کرتا ہوں وہ گیم یہ ہے مجھے پتنگ اُڑانے کا بہت شوق ہے میں ہر جگہ جاتا ہوں جیسے کہ لکھنؤ جاتا ہوں کانپور جاتا ہوں شاہ جہانپور بریلی مُراد آباد علی گڑھ اِن جگہوں پہ جا کے میں دوسری ٹیموں سے پتنگ لڑاتا ہوں اِس میں میرے کو بہت مزہ آتا ہے اور اِس سے پتنگ اُڑانے سے ہاتھ پیر بھی بہت مضبوط اور نسیں بھی کُھلتی ہیں اِس لیے میں سفر کرتا ہوں